लार्फ वाळटो इमर्सन असो म्हणटा ही भंयाचो अंत तेन्नाच जातलो जेन्ना भंय दिसपी गजाल परत परत करतले आनी ही गजाल साम सारकी खरी आसा जेन्ना आमकां भंय दिसता तेन्ना आमी भंय भंय दिसता म्हणून फाटींच उरता तशें जावचे न्हय आमी जर तर स्टेजीर वतली तेन्नाच आमचो भंय ना जातलो स्टेजीर वचनासतना भंय भंय करीत रावली जाल्यार भंय आमच्या मनांतूच उरतलो आनी आमी थंयच उरतली ताका लागून आमी भंय जो काडपाक जाय जाल्यार आमकां मुखार सरचें पडटलें आनी मुखार सोरून सरलें जाल्यारूच आमचो भंय खंय तरी ना जातलो आनी भंय हें उतर फक्त भंय हें उतरूत अशें उरतलें आनी आमचो मनांतलो जो भंय आसा तो खंय तरी नाच जातलो ताका म्हाकाय खूब भंय दिसतालो स्टेजी जर तर वचत जाल्यार म्हाज्या हातान जें हांव कितें वाचूंक वत वयतालें तें म्हजो हात आनी पेन सगळो कडकडटाले पूण जे आतां वचोन वचोन वचोन वचोन तितलो तरी भंय दिसना पूण मातसो मातसो दिसता पूण तितलोय दिसना जो पयलीं दिसतालो तसो ताका लागून स्टेजीर वचप आनी तो भंय काडपाक जाय